تاریخ بچوں کو اپنی جڑوں ثقافت اور شناخت سے جوڑتی ہے یہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے ہمارا معاشرہ کیسی ترقی کے کرتا آیا ہے ماضی کی کامیابیاں اور غلطیاں حال اور مستقبل کے فیصلے میں رہنمائی کرتی ہے تاریخ قومی فخر یکجہتی اور قربانی کا شعور پیدا کرتی ہے بچوں کو اپنے ہیروز لیڈروں اور مفکروں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے یہ سوچنے سوال کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے تاریخ سے سبق سیکھ کر بچے بہتر شہری بن سکتے ہیں میں خود اپنے بچوں کو تاریخی کہانیاں جیسے اشوک اکبر یا گاندھی جی کا مثالے سمجھاتا ہوں تاریخ میں سب سیکھ کر بچے بہتر شہری بن سکتے ہیں لوگ کہانیاں اور جگ وجہد آزادی کی داستانیں بچوں میں جذبہ پیدا کرتی ہے بچوں کو زبانی تاریخ سنانے سے ان میں سننے اور سمجھنے کا شعور بڑھتا ہے کتابوں کے ساتھ ساتھ قصے کہانیاں سے تاریخ دلچسپ بن جاتی ہے یہ نسل در نسل علم منتقل کرنے کا قدرتی ذریعہ ہے اس لیے میں تاریخ کو تعلیم کا ایک لازمی اور مؤثر حصہ سمجھتا ہوں